मतलब साढ़ी हैल्थ इंशोयरैंस जेह्ड़े कार्ड बने दे होंदे नी केईं बारी केह् होंदा ऐ कि केईं लोकें कोल नेईं पैहे होंदे न मतलब जाने बास्तै जियां में गै आं फार अग्जैपल मीं ना निक्के होंदे ना इन्ना मतलब चन्नै गी बोलदे नी जियां ग्रैंह् लग्गे दा होंदा ते ओह् लग्गे दा हा मेरे पापा ने उसलै कढ़ाई कढ़ाई दा कम्म करदे हे ते ओह् सुई साई इयां लग्गी गेई बोल जेह्ड़े मतलब जिंदे जागत होने आह्ला होंदा आखदे कि नें उद्धर उद्धर मतलब शैल यां उट्ठना बैठना ध्यान लाना चाहिदा बट मेरे पापा बाह्र कम्म करदे हे ते उ'नें कुदै सुई लाई ओड़ी ओह् अदुआं दा ना मिगी ना गले गी इ'यां थोह्ड़ा जनेहा सराख होई गेदा कन्नै कन्ने गी बी मतलब कि सराख दे केईं बारी फिर उत्थें जेल्लै मतलब जेल्लै में पानी पीनी ते ओह् मतलब पानी इ'यां थोह्ड़ा निकलन लगी पौंदा केईं बारी मतलब हून ते कक्ख बी नी दर्द दुर्द हैनी होंदी कन्नै गी होंदा ऐ मतलब कन्नै च बी इ'यां पस्स पेई जंदी इ'यां फिर ताइयें मतलब पैसे होन बंदा डाक्टर गी में दस्सेआ उ'नें आप्रेशन दस्सेआ हा पैसे होन बंदा आप्रेशन कराई गै लैंदा बट केईं अगर पैसे ते केईं होंदे हैल्थ केयर इंशोयरैंस जेह्ड़ा है बी कार्ड होंदा नी साढ़ा फैमली मैम्बर बास्तै होना चाहिदा फिर ताइयें करियै इ'नें थोह्ड़ा